हा मूं सोरहें सतरहें साले जी उमिरि में ड्रॉइंग क्लास जॉइन कयो हुओ ऐं धीरे धीरे सिखी बि हुई ऐं काफ़ी सारी ड्रॉइंग मां ठाही हुयूं पर हू धीरे धीरे पोइ छॾे ॾिनो पर हाणे अगरि मां ॿियनि जी ड्रॉइंग ॾिसां थी या एग्ज़्बिशन में पार्ट वठां थी ऑनलाइन ॾिसां थी त मूंखे बि वरी दिलि थींदी आहे त मूंखे हू वर्कशॉप या ड्रॉइंग वापसि खां स्टार्ट करणु खपे वापसि खां शुरू करणु खपे ही सिखणु ऐं मि काफ़ी कुझु सिखी हुअसि मां घणेई पेंटिग्स मां ठाहियूं बि हुयूं पर हाणे वक़्त जे वक़्त निकिरी वियो आहे त लॻे थो कि हाणे वरी हू सभु शुरू करणु खपे जेको मां पहिरीं ठाहींदी हुअसि पहिरीं पेंटिंग कंदी हुअसि कलरिंग कंदी हुअसि त हुन सां हिकिड़ो मनु शांत थिए थो एकाग्रता मिले थी पेंटिंग ऐं ड्रॉइंग करण सां जेसीं तव्हां एकाग्रह न थींदा तव्हां पंहिंजी आर्ट में आर्ट कान ठाहे सघंदा त हा आर्ट सिखण सां ई त फ़ाइदो आहे कि माण्हू पॉज़िटिव रहे थो कोन्सन्ट्रेशन वधे थो एकाग्रता वधे थी